हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई मुख्य डांस नहीं है लेकिन जब भी कोई व्यक्ति किसी भी खुशी के अवसर पर या कभी विवाह खुश हो जाता है तो वह डांस करने लगता है और वह खुशी के मारे डांस करे फिर जैसे कि हमारे यहाँ पर शादी विवाह में जब लड़का और लड़के की शादी होती है और वह जब जाता है मतलब उसके जो जिस दिन उसकी शादी होती और वह बारात लेके जाता है तो बारात में फिर बहुत ही डांस किया जाता है डी जे बजवा कर और ऑरकेस्टा बजवा कर बहुत ही ज़्यादा स दूल्हे के दोस्त दूल्हे के घरवाले घर के बच्चे ये सब बहुत ही डांस करते हैं खुशी का अवसर पर बहुत ही ज़्यादा डांस करते हैं बस उछलते कूदते हैं किसी को अच्छा डांस करना आ रहा तो वो कोई भी डांस अच्छा करता है किसी मुख्य गाने पर डांस करता है बहुत अच्छे से वैसा कोई मुख्य डांस इसलिए हमारे ग्रामीण समाज में है नहीं समुदाय में है नहीं बस सब खुशी के मारे या फिर उछल कूद कर डांस करते हैं और डांस करते हैं जिससे कि उनका पूरा मतलब क्या कहें शारीरिक या फिर पूरा एक्सर्साइज़ हो जाता है ऐसे कहें तो और डांस बहुत ही अच्छा डांस भी करते हैं देखने में मज़ा आ जाएगा फुल एनर्जी के साथ पूरे एकदम ऊर्जा के साथ एकदम खुशी से बहुत अच्छे तरीके से डांस करते हैं शादी में जैसे कि शादी में डांस हो गया या फिर बर्थ डे पर पार्टी हो गया किसी जन्मदिन है किसी दोस्त का या फिर जैसे कि स्कूल में कोई कार्यक्रम है तो कोई मुख्य गाने पर मतलब कोई अच्छा सा गाना सोच कर उस पर एक अलग ही डांस किया जाता है किया जाता है इसी प्रकार का डांस हमारे देखा जाए जाता है हमारे गाँव में घर में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और ये मुख्य दोस्तों के साथ किया जाता है दोस्तों के साथ घर वालों के साथ ऐसे ही खुशी के माहौल पर खुशी के मौके पर किया जाता है ये सब डांस